हमरा सबके कोनो जमीनके मालिक तऽ किसाने होइ छै जे किसान जकर जे जमीन छिए तकर रसीद खाता खेसरा कर्मचारी लग जाइ छी कर्मचारीसँ नहि होइए तऽ अमीन लग जाइ छी अमीनसँ नहि होइए तऽ सर्वे ऑफिस गेलहुँ यानि मलिकाना जमीनके जेना हमर हक अइ तकरा जाहि अथीसँ सरकारी स्तरसँ या पञ्चायत स्तरसँ जेना जे होइ छै ओकरा सॉल्व करैके लेल हमसब इच्छित रहै छी जे ई सॉल्व हुअए